हैलो हा ॿुधायो त मां तव्हांखे टिकी फोटोइंजन थोरी देरि ॾियांव थोरी देरि तव्हां वठी करे राहति कयो पोइ जेॾीमहिल अॻियां सीट ख़ाली थींदी त तव्हांखे घुराईंदासे त सीट खाली थिए त तव्हां अची वञिजो पर तव्हां त त पोइ दरी खोले करे उलटी ॿाहिरि करे लाहियो इनमें ॿियों हींअर अथव सीट अॻियां खाली कोन्हे त मां तव्हांखे कीअं कढी ॾियांव हींअर अॻियां सभु बुज़ुर्ग आहिनि हू पुठियां वञी वञी कोनि सघंदा तव्हां त जवान आहियो तव्हां थोरी सम्झो थोरी देर में स्टॉप ईंदो तेॾीमहिल असां ॾिसूं था छा मदद करे सघूं तेसि ताईं तां थोरी थोरी देरि राहति थोरी देरि तकलीफ़ सहन कयो हा भले चौथी लाइन सां तव्हां करे वठो त तव्हांखे पोइ अहिड़ो त टिकेट बुक न कराए ॾिया न पुठियां जी तव्हांखे ॾिसी करे अॻियां जी टिकेट बुक कराइबी आहे नी हा असां लाइ त सभु पेसेंजर सेम ई आहिनि असां हुननि खे बि न चई सघूं पिया तव्हां पुठियां वञो त छा करे सघूं इनमें हले हले तव्हां अॻियां अची करे ॾिसी वञो तव्हांखे न या सम्झ में अचेव त तव्हां ॾिसी वञो अॻियां अची करे घणी रश आहे तव्हां केरु लहंदो त मां तव्हांखे करे ॾींदीमांव हा त भले असां बिह रहिया आहियूं त तव्हां अची करे भले ॾिसी करे चयो हुननि खे हा हा हा तव्हां अचो त मां बिहु रहियां थी बसि अॻियां जय झूले